साश्टीण कुकळे बाळी केपें काणकोण सातेंमळ राय लोटले माडेल ग्रेंण मााडेल मुंगूल पणजे भाटल्यान तोरशां मोरजे मांद्र्यां पेण्या उजगाळीमळ सत्तरी बिचोले साखळे विड्डे फोंण्या धवळे दुर्गाबाट नासनोड्या नानोड्यां बांबोळी तिळामळ सावड्ड्या कुरचड्या पोंटेमळ दवल्ले झरीवाडो मालबाट मोरजे बेतालवाटी बाकाबाट गांधी रोड घोगळ आकें बाबू नायक तिस्कार तिसवाडी कुंकळे धारबानोड्या बार्देस असनोड्या असोळड्यां